फंबाय नांनायनि बारा अर्डार होनायनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आं नोंनो गुरसेल' रुटि हर मानोना आं गुरसेल' रुटि जानो हागोन